आमी आनी आमचो घराबो वर्साक खूब धार्मीक उत्सव मनयतात जशें की नागपंचम गणेश चतुर्थी लक्ष्मी पुजन सत्यनारायणाची पूजा ह्या उत्सवांत सगळ्यांत चड व्हडा उमेदीन मनयतात ती चवथ भाद्रपत शुद्ध चवथीक गणेश चतुर्थी म्हणटात ह्या दिसा घरां घरांत गणपतीची मुर्ती पुजतात आमगेर वार्शीक पांच दिसांचो गणपती पुजतात सगळो घराबो एकठांय येवन व्हडा उमेदीन ही चवथ मनयतात आठ दीस आदींच चवथीची तयारी चालू जाता मखर कशें सजोवप देखावो कसलो करप हें सगळें घरचीं भुरगीं आनी दादले मनीस थरयतात आनी सजावटीच्या कामांत मग्न जातात आमी बायलां पांच दिसांक कसलें कसलें जिनस रांदप कोणें कितें करप हें थरयतात तशेंच आमचें वर्साचें थरयल्लें आसता तें म्हणल्यार जेवणांक गांवठी भाजी फळां वापरप गोंयच्या मातयेंत पिकिल्लीं फळां भाजीयो वापरून पारंपारीक जिनस तयार करप बटाट टमाट कांदो लसूण एकदम वर्ज चवथीच्या दिसा गणपतीच्या मातयेची मूर्त हाडून सजयल्या मखरांत दवरतात देवा मुखार रांगोळी काडटात माटोळी बांदतात ह्या माटोळेक सैमांत रानांत जाल्ली फळां फुलां भाजयो बांदतात चवथ म्हणल्यार सैमाचीच पुजा पंचमी दिसा आमी घरांत नवें हाडटात नवें म्हणल्यार नवें धान्य हें नवें धान्य वापरून त्या दिसा गोड जिनस करतात तशेंच घरांतल्यान धान्याच्या डब्यांत हें नवें धान्य घालतात घराच्या दाराकय हें बांदतात आमच्या घराब्याची आनी एक परंपरा म्हणल्यार चवथीच्या पांचव्या दिसा घरांत देवी हाडटात देवी हाडप म्हणल्यार घरांतली सवाशीण बायल णववारी कापड न्हेसून सगळो श्रृंगार करून न्हंयचेर वा बांयचेर वचून कळशेंत उदक भरून देवीक वाजत गाजत घरा हाडटात आनी सजयल्ल्या पाटाचेर तिका स्थापन करतात तिजी पुजा करतात नेवैद म्हूण पांच तरांची भाजी आनी भाकर दाखयतात सांजवेळार देवीक परत व्हरून न्हंयच्या देगेर वा बांयचेर पावयतात पानां विडो पांच फातर पांच शिपल्यो उदकांत उडोवप आनी बायलांक हळद कुंकूम करून प्रसाद वाटप करप चवथीचें हे पांच दीस कशे वतात हें कळच ना पूण ह्या उत्सवाक घराब्याचो प्रत्येक मनीस एकठांय येता आनी परत एकदा येत्या वर्साच्या गणपतीची वाट पळयता